मेरा नाम सतीश कुमार है मेरी उमर पच्चीस साल है मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का हूँ मैंने पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मेरा मेरी एक माँ है हाउस वाइफ है एक पिताजी हैं जो भी वो भी जॉब करते हैं एन टी पी सी पावर प्लांट में मेरे तीन भाई हैं जिसका नाम है आयुष पीयुष और अंकित हमारी लाइफ बहुत अच्छी है हम एक मिडल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं